مشرقی دہلی ضلع کے لیے ترقی اور نشو و نما کے لحاظ سے کچھ اہم چیلنجز اور مواقع یہ ہیں زیرِ بنائی اور بنیادی سہولتوں کی فراہمی بنیادی سہولتوں کی فراہمی جیسے شہری ڈھانچہ پانی بجلی اور سڑکوں کی بناوٹ اور بہتری تعلیمی اور صحت کی بنیادی سہولتوں کی فراہمی تعلیمی اداروں اور صحت کی بنیادی سہولتوں کی فراہمی مشرقی دہلی ضلع کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے مشینوں کی ٹکنولوجی استعمال ٹکنولوجی کے استعمال سے ذرعی اور صنعتی فعالیتوں کی بہتری اور ترقی ممکن ہوتی ہے روشنی کی بناوٹ بجلی کی فراہمی میں بہتری اور روشنی کی بناوٹ کے ذریعے مشرقی دہلی ضلع کی ترقی ممکن ہے متعدد زمینی استعمال زراعت صنعت اور تجارت کے لیے متعدد زمینی استعمال کی بہتر منصوبہ بندی اور استعمال مشرقی دہلی ضلع کے لیے مواقع فراہم کرتی ہے